ہیلو گڈ مارننگ میم آپ روکا ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں

آپ کے یہاں رائس میں آپ رائس رکھتی ہیں آپ کے ریسٹورنٹ میں ہاں یہ کیا کہتے ہیں پرائز کیا ہے کیسے پلیٹ ملتا ہے مجھے دس لوگوں کا آرڈر کرنا ہے سبزی کے ساتھ کیا کیا مل جائے گا آپ یہ بتا دیں گے ایک بار مجھے دس لوگوں کا آرڈر کرنا ہے دس لوگوں کے لیے تو

بیس پلیٹ چاہیے

مجھے ایک ڈیرھ گھنٹے کے اندر چاہیے تو آپ بتا دیں ہو جائے گا پاسبل ہوگی بارہ بجے تک چاہیے مجھے تو پھر آپ میرا آرڈر لکھ لیں

کیونکہ زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے سلطانپوری پورا ایڈریس لکھ لیں سلطانپوری پولیس اسٹیشن ٹھیک ہے آپ کیش میں کریں گے ہم پے پیمنٹ جی ٹھیک ہے

نہیں آپ وہاں پہنچ کے کال کر لیجیے گا ایک بار ٹھیک ٹھیک شکریہ